دیہی علاقوں میں مقامی زرعی زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی طرح کے کاروبار قائم کیے جاتے ہیں جو نہ صرف کسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ ان کے معیشت کو بھی مضبوط بناتے ہیں یہاں کچھ اہم کاروبار کا ذکر ہے جو دیہی علاقوں میں زرعی صناعت کی مدد کرتے ہیں زرعی سپلائی اسٹوریج فروخت کیے جانے والی اشیا یہ اسٹوریج کسانوں کو بیج کھاد زرعی آلات کیڑے مار ادویات اور دیگر زرعی ضروریات فراہم کرتے ہیں فائدے یہ اسٹوریج کسانوں کو معیاری اور قابل اعتماد مصنوعات فراہم کرتے ہیں جس سے ان کی پیداوار میں بہتری آتی ہے لائیو اسٹاک سپلائی اسٹوریج فروخت کیے جانے والی اشیا یہ اسٹوریج جانوروں کے خوراک ادویا جانوروں کے لیے گھریلو آلات اور دیگر لوازمات فراہم کرتے ہیں فائدے ان اسٹوریج کے ذریعے کسانوں کو جانوروں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے ضروری سامان اور معلومات فراہم کی جاتی ہیں جس سے ان کے مویشیوں کے صحت اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے کسانوں کی منڈی کام کا طریقہ کسانوں کی منڈی وہ جگہ ہے جہاں کسان اپنی پیداوار جیسے کہ سبزیاں پھل دودھ کی مصنوعات اور دیگر زرعی مصنوعات براہ راست سارے صارفین کو فروخت کرتے ہیں فائدے یہ منڈیاں کسانوں کو ان کی محنت کا بہتر معاوضہ دلاتی ہے اور صارفین کو تازہ اور مقامی مصنوعات فراہم کرتی ہے یہ کاروبار دیہی علاقوں میں مقامی زرعی صنعت کو سپورٹ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی مدد سے نہ صرف کسانوں کی زندگی آسان ہوتی ہے بلکہ دیہی معیشت میں بھی مستحکم ہوتی ہے ایسے کاروبار دیہی علاقوں میں روزگار کے موقعے بھی پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے علاقوں میں ہی ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہیں